असां हिकु दफ़ो बालाजी विया हुआसीं सत ॼणा हितां कल्याण खां ट्रेन पकिड़ीसीं सिधो वियासीं असां बालाजी बालाजी मंदर में असां रूम वरितो रूम वठण खां पोइ असां वार कटायासीं वार कटाइण खां पोइ असांखे दर्शन मिलियो असां दर्शन कयोसीं ॾाढो मज़ो आहियो ॾाढो जाम सुठो दर्शन कयोसीं हुते हवा पाणी बि जाम सुठो हुओ बरसाति सुठी हुई असांखे ॾाढो मज़ो आहियो हुते मस्तु मज़ो आहियो हिकदमि हुन खां पोइ असांजे दोस्तनि चयो हाणे किथे हलूं त असां चयोसीं हाणे हलूं था असां हरिद्वार में असां हरिद्वार वियासीं त हुते कीअं हुई न पाणी जाम थधो हुओ ऐं कुंभ जो मेलो लॻल हुओ हुते हुन खां पोइ सनानु करण खां पोइ असां चारि ॾींहं हुते रहिया हुआसीं उते रहियासीं ॾाढो मज़ो आहियो हुते ऐं जीअं असांखे रोज़ु सुबुह जो सनानु पिया कयूं लाल लोई ॾींहं ते वियासीं सुठे ॾींहं ते वियासीं भॻवान जे दर ते मज़ो अची वियो ॾाढो सनानु पाणी करे असां नाश्तो पाणी खाधो हुते नाश्तो ॾाढो मस्तु पियो मिले छोला पुरी ऐं सन्हा पकोड़ा डॿल पकोड़ा ॾाढो मज़ो पियो अचे उते असां लस्सी पिती लस्सी जो एॾो वॾो ग्लास हुओ चयईं बसि कर ॾाढो मस्तु लस्सी हिकदमि घाटी ॾाढो मज़ो आहियो हिन खां पोइ वियासीं असां अमृतसर अमृतसर में वियासीं गुरुद्वारे में गुरुअ जो दर्शन कयो उते पाणी हेॾो थधो मस्तु हुओ ऐं मछलियूं हुयूं मस्तु लंगर खाधो असी गुरुअ जो नालो वरितोसीं हुन खां पोइ असां वियासीं वैष्णो देवी वैष्णो देवीअ में एॾी चढ़ान हुई मथे एॾी चढ़ान चढण में असांखे अठ ॾह कलाक लॻी विया चढ़ी चढ़ी करे असां थकिजी पियासीं उता लहण में बि असांखे टाइम लॻी वियो पर माता रानी असांखे दर्शन जाम सुठो मिलियो ॾाढो मज़ो आहियो हुते पालकियूं बि हुयूं हेलीकॉप्टर बि हुआ माण्हू अचनि था कंहिं घोड़े ते अचनि पिया कोई पंधु अचनि पिया कोई पालकीअ ते अचनि पिया कीअं कीअं माण्हू नंढा माण्हू वॾा माण्हू ॿुढा माण्हू माता जा दर्शन करण लाइ माण्हू अचनि था एॾो परियां परियां खां असांखे जाम मज़ो आहियो हुते असां हुते बि ॿ ॾींहं रहिया हुआसीं उते बि कीअं हवा पाणी जाम सुठी हुई उते ॿ ॾींहं रहण खां पोइ असां वियासीं ऋषिकेश ऋषिकेश में बि वियासीं ऋषिकेश में बि ॾाढो मज़ो आहियो उते बि भॻवान जो दर्शन जाम सुठो मिलियो उते रहण खां पोइ असां आहियासीं घर में घर में